بائکنگ ٹرپ یا ٹور کی تیاری کے لیے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت دھیان سے اپنے ساتھ لے جانا کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے اپنا سارا سامان ضروری سامان کپڑا پانی کی بوٹل اور میڈیسن وغیرہ فسٹ ایڈ کٹ یہ ساری چیزیں ہمیں بہت ہی دھیان سے رکھنی پڑتی ہیں اور بائکنگ ٹرپ ہے تو اس کے لیے ہمیں ہیلمیٹ ہے اور پورے کٹ جو آتی ہے بائکنگ کی وہ سب ہمیں بہت ہی دھیان سے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے یا پہن کر جانا چاہیے کھانے کا سامان ہے یہ سب چیزیں ہیں اور اچھے سے گاڑی کو بائک کو چیک کر لیں بائک میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ہر چیزیں اچھے سے چیک کر لیں تو بائکنگ ٹرپ کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی سے دھیان رکھنا پڑتا ہے